اچھا اچھا آپ جو کپڑے لڑکے کا دے گئی اُنہیں کی امّی بول رہی ہیں اچھا لے لینا ابھی تھوڑا جو ہے کام بہت زیادہ آگیا تھا جس کی وجہ سے کر نہیں پائے اگلے ہفتے تک کر دیں گے اِنشاء اللہ اچھا اچھا جی اچھا اِنشاء اللہ دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے کپڑے جمع ہوگیے اِس کے وجہ سے تھوڑی لیٹ ہوگئی ہے اور اگلے ہفتے آپ کو ہم دے دیں گے کپڑے اور مگر ترپائی کا پیسہ بھائی الگ سے لگے گا یہ بات ہم پہلے ہی بتا دیے ہیں ارے ہم کو ترپائی کا پیسہ الگ دینا پڑتا ہے نہ وہ تو ہم کو لینا ضروری ہے جو مناسب سب سے لیتے ہیں وہی پیسے آپ سے بھی مانگ رہے ہیں ہم نے کون سے زیادہ مانگ لیا آپ سے ارے چلیے دس روپیے کم کر دیجیے گا آپ اتنا کم کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے دس روپیے آپ کم دے دیجیے گا دیکھیے ابھی تک تو سلائی میں کوئی شکایت نہیں آیا ہے ہمارا کسی کسٹمر نے شکایت نہیں کیا ہے مگر آپ کا سلائی کے کپڑے جانے سے پہلے ہی آپ بول رہی بہت ساری بات پہلے آپ سلائی دیکھ لیجیے